हम लोग हिन्दू धर्म से हैं और हम लोग व्रत रखते है भगवान में आस्था रखते है भागवान भागवान में आस्था रखते है जैसे उपवास करने से मन शांति होता है मन शांति होता है और शरीर स्वस्थ भी अच्छा रहता है सहने से पेट की जितनी गैस की समस्या होती है और वो भी अच्छा होता है शरीर का संतुलन भी अच्छा होता है और हम लोग सहते है फल फूल खाते उससे भी सेहत बहुत अच्छा रहता है उपवास करने के लिए हम लोग भगवान पर ध्यान रहता है और भगवान के इधर ध्यान देने से मन को शांति मिलता है और भगवान उनको उनपे सहाय रहते है जो मन में इच्छा आई होती हो उनको पूर्ण करते है और स्वस्थ भी अच्छा रहता है सहने के सहने से बहुत बहुत फैद लाभ है जैसे शरीर में गैस बनता है और वो भी शांत रहता है जैसे आदमी का वजन बढ़ जाता है खाने खाने से वजन मीट मछली खाने से मन मन अशांत हो जाता है और फल फूल खाने से मन शांति होता है और विटामिन भी मिलता है उससे हम लोग शांत व्रत इसीलिए करते है कि भागवान शांति बनाए रखे शांति से रहें और संतुलन भी अच्छा रहे संतुलन भी अच्छा रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है शरीर का भी व्यायाम हो जाता है एक तरह से ऐसे हम लोग हिन्दू धर्म में व्रत रखते हैं तो व्रत रह्खने के लिए ऐसा ही हम सब किया करते है जो जो व्रत हो हिन्दू धर्म में एक दिन के लिए हो दो दिन के लिए हो जो व्रत सहते हैं आदमी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है भगवान उनको सदा सुख रखते है भगवान में आस्था रहता है लीन रहते है आदमी मन को शांति मिलती है भागवान मन को शांति देते है और भागवान भगवान पे आस्था जो आदमी रखते है उनका सारा काम पूरा होता है स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है भगवान की भक्ति भी होती है इनसे आदमी का दिल दिमाग भी शांत रहता है